मैंने इस्कूल के बहुत सारे समारोह में भाग लिया है जैसे कि पी टी डांस पी टी हो गई डांस वगैरह बहुत सारे समारोह में भाग लिया है और बहुत सारे समारोह देखा है इस्कूल में बहुत सारे समारोह होते हैं और सभी समारोह में मैंने बहुत बार भाग लिया है और मेरा अनुभव बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है इस्कूल में बहुत सारे समारोह होते हैं जैसे कि विदाई समारोह विदाई समारोह मैंने उसमें भी भाग लिया है मैंने उस समारोह में डांस किया है और मेरा अनुभव बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है और इस्कूलों में बहुत सारे जैसे कि पन्द्रह अगस्त छब्बीस जनवरी में भी बहुत सारे समारोह होते हैं पी टी डांस तो इन सब समारोह में मैंने भाग ले चुका है और इन सब समारोह को मैंने देखा भी है और यह जो समारोह हैं बहुत ही मनोरंजक है बहुत ही अच्छे समारोह हैं इससे हमें बहुत कुछ बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलता है और हमारा अनुभव बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है हमें इस्कूल के समारोह में भाग लेना चाहिए जिससे हमारा अनुभव बढ़े हमारी हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो हमारा अनुभव बढ़ते रहे मैंने सभी समारोह में भाग लिया और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा अनुभाव मिला